हँ सर हम सहरसासॅं बाजै छी अहाँ वाटसन इसकुलसँ बाजै छीयै आ तऽ इएह रहितऽ जे अहाँ जे छी ओहिठाम ट्रेनर छी न सर इएह रहि जे हमरा ओहिठमा ट्रेनिंग लय कऽ रहय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 इएह छै सर हमरा क्रिकेट खेलयक रहय अहाँसँ हमरा ट्रेनिंग लै के रहय इएह छै सर जे हमरा तऽ हमरा तऽ क्रिकेटके कोनो नॉलेज नहि यऽ तऽ अहाँ हमरा

तऽ ठीके छै सर हम आबयक कोशिश करब हँ ठीके छै सर ठीक छै तऽ ठीके छै सर

ठीके छै सर बाकी सर कहलहुॅं जे ओहिठाम स्पोर्ट्स दोकानसभ छै न मानिक चलूँ मानिक चलूँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

ठीके छै सर हम आबै छी